हेल्ल' आं हाल्दैबारि गामिनि बायद' आंहा फिसौ सासे दंमोनहाय स्कुल आव सोनो बेखौ बबेयाव सोबा मोजां जागोन आं बेखौनो एसे सोंफामहरदोंमोन बोसोरा सारि बोसोर जाबाय

औ औ ए बिदिनो सानदोंमोन बबेयाव लानाया मोजां जायो फ्राइभेट आव मोजां ना गभर्नमेन्ट आव मोजां बेखौनो ख'बर लानाय जादोंमोन बायद'

औ औ

औ औ ओमफ्राय क्लास आ मोजां जायो

औ औ औ औ दे खालामग्रोना नायनोसै